घरमे भोजन बनेबाक लेल पहिने तऽ लकड़ीके सुविधा छलै लेकिन एखन गैस एल पी जी सिलिण्डर एल पी जी गैस सिलिण्डरक व्यवस्था उपलब्ध छै आओर एकर सावधानी मात्र एतबे छै जे एकरा खोलै काल आओर जखन हम स्टार्ट करैत छी तखन सावधान रहैके छै आओर काज समाप्तिके पश्चात एकरा नीक जकाँ बन्द कऽ देबाक छै एहि बातके सुरक्षा करै के छै